मैं अपने आसपास के शहरों में कई बार जा चुका हूँ मैं अभी बनारस से होकर आया हूँ बनारस में कई जगह प्रसिद्ध है काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर आप शांति से बैठ सकते है वहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं वहाँ शंकर जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं उसके पश्चात हम लोग संकट मोचन हनुमान जी मंदिर दर्शन करने गए थे मंदिर में दर्शन करने के बजाय हम लोगों ने हनुमान चालीसा का जाप किया जिससे कि आपका जो आंतरिक मन वह स्वस्थ रहता है उसके पश्चात हम मणिकर्णिका घाट हमने बनारस में अस्सी घाट घूमें जिससे कि यह पता चलता है कि वह बहुत बड़ा शहर है और उसकी बहुत प्रसिद्धि है वह बहुत सुंदर शहर है हम लोग ने वहाँ पर नाव की भी सवारी की जिससे कि आने वाले समय में हम सभी को बता सकते है की वह बहुत अच्छा अच्छा शहर प्रसिद्ध शहर है जिससे की सभी लोग वहाँ जा कर दर्शन कर सकें और इसके पश्चात हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया हम लोग एक होटल पर गए थे श्री हरी नाम के होटल वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया खाना खाने के पश्चात हम लोग होटल गए होटल में विश्राम करने के पश्चात अगले दिन हम लोग फिर से पुनः बनारस की गलियों में घूमने निकल गए बनारस में बहुत सारी गालियां है उसमें घूमने के पश्चात हमने यह नोटिस किया कि हर गली में हर घर पर मंदिर बने हैं हर मंदिर में अच्छे से पूजा होती है की आप सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं पे जिससे की आपको जो मन है वह शांत रहता है वहाँ पर आपको पूजा अर्चना सभी प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं आपको बहुत वहाँ पे संतुष्टि प्राप्त होती है आप हमेशा ही मैं ज़्यादातर बनारस जाता रहता हूँ अभी पिछले महीने ही बनारस गया था अभी इस बार फिर से मैं बनारस जा रहा हूँ और इसी तरह मैं आते जाते रहता हूँ